मजफ्फरपुर जा रहल छिए गाड़ी भाड़ा केने छिए ई जाममे फँसि गेलिए तऽ कोन दऽ कऽ जेबै डरेबर सहेब दोसर रस्ता नहि अइ हमर आदमी छै आगाँ बैसल तऽ आदमी जे बैसल छै से बड़ी कालसँ इन्तजार कऽ रहल छै तऽ कखन जेबै जँ दोसर रस्ता अइ तऽ दोसर रस्ता दऽ कऽ निकलू ई जाम तऽ बारह बजेजँ तऽ चारि बजे धरि रहै छै एहि जाममे तऽ बहुत समय लागि जाएत ने कतेक काल टाइम बचाकऽ चलबै तऽ हमर तऽ समय बीत जेतै रस्तेमे तऽ कोनाकऽ धिआपुतासँ बात हम करबै कोना से आदमीसँ बात करबै कोना जेबै हॉस्पिटलमे देख लिऔ जे समय बचाउ कात दऽ कऽ निकालू गाड़ी गाड़ी निकालऽके समय अइ तऽ गाड़ी निकालू आओर निकालिकऽ निकलू जल्दी आओर नहि तऽ हमरा टाइम बहुत खराब भऽ जाएत रस्तेमे समय जहन बीत गेल तहन हम आगू जाकऽ तऽ हम कि करबै कोनाकऽ जेबै देखिऔ तऽ आगूके रस्ता छै कनि उतारिएकऽ देखिऔ चाहे फोन कऽ कऽ देखिऔ ने अगिलका गाड़ीवलाके अहाँके जान पहचान अइ तऽ तकरा बाद हम तऽ जेबे करब नहि हमरा तऽ समय भऽ जाएत फेर राति भऽ जाएत हम कोनाकऽ आपस आएब अहाँ कनि देख लिऔ जे गाड़ीवलाके रस्ता छै आगू छै कि नहि छै दोसर रस्ता दऽ कऽ पास होइ छथिन कि नहि